एक यात्री के रूप में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं यदि पूरे देश की बात करूं और या मध्य प्रदेश की भी बात करूं तो अभी जो रेल यात्राएँ हैं ये बहुत कठिन हो गई हैं सरकार बहुत नई और विसेष ट्रेनें चला रही है लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए कोई विसेष ट्रेन अभी तक नहीं चली है ये केवल जो अमीर लोगों की ये लिए ये ट्रेन चला रही है इसके अतिरिक्त जब इन ऐसी ट्रेनों के सामान्य श्रेणी में हम यात्रा करते हैं तो टॉयलेट की भी समस्या आती है और भोजन की भी समस्याएँ आती हैं ये केवल व्यवस्थाएँ ऐसा लगता है जैसे पूंजी पत्तियों और अमीर लोगों के लिए है जब सामान्य तौर पर यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में सी एन जी के काफ़ी कम इस्टेशन हैं भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर में ही अभी आपको सी एन जी के इस्टेशन मिलेंगे इसके अतिरिक्त कहीं सी एन जी के इस्टेशन नहीं मिलेंगे अ पेशे से मेरा बालक ड्राइवर भी है तो उसे कई चुनौतियाँ आती हैं ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो यात्रा के दौरान जिनका सामना करना पड़ता हैं